हँ बाढ़ एलो रहै फसल सुनी दहाए गेलै हँ फसल सनी नहि होलै उपजा ओ बहुत परेशानी भेलए सब फसल डूबी गेलै धान डूबी गेलै

हँ खूब गम्भीर र छै पानि भइए नहि रहलो छै छै धान सुनी सुखी गेलो छै

नहि हँ हँ समस्या गंभीर छै अगर पानि सुखतै तऽ दोसरो फसल मकइ लगतै हँ धान नहि होतै आब मकइ लगतै हुँ हँ सब लगतै सब सब्जीओ डूबी गेलै सब्जी सब सुखी गेलै कद्दू सब सुखी गेलै हुँ हँ सब्जीमे हँ

सब सब्जी महगा भए गेलै हँ हँ सोचए लए पड़ै छै सब्जी महँगा छै कद्दू सब सुखि गेलै बाढ़मे